बेगूसरायके आदमीसभ सरकारी छथिन कोइ इन्जीनियर कोइ प्रोफेसर कोइ कोइ छथिन पुलिस कोइ छथिन दरोगा कोइ छथिन डाकटर तऽ बहुत अच्छा छथिन हुनकर बहुत अच्छा बेबहार छै मतलब कोइ तरहके गरीब आदमीके केस मोकदमा बगलके आदमीके होल तऽ ओकरामे बहुत सहजोगीके रहथिन बहुत बढ़िआँसे मदति करि दै हथिन कोइ दोसर जगह जेबै तऽ बहुत जादे खरचा बजरतै बड़ी बढ़िआँसे काम करि दै हथिन बेगूसरायके बेबहार बहुत बढ़िआँ छै बहुत रोजगार ठीक छै सबकिछु ठीक छै इएह मने बहुत अच्छासे रोजगार चलै हइ कोइ प्रोफेसर छथिन कोइ इन्जीनियर छथिन कोइ डाकटर छथिन कोइ कि दरोगा छथिन कोइ कर जज छथिन तऽ बहुत बढ़िआँसे काम चलै छै बड़ी बढ़िआँसे देखबै अँ मदति करै छथिन बेबहार बढ़िआँ छै निरोजगरिआके रोजगार दै छथिन बहुत ढङ्गसे रहै छथिन मदति करै छथिन बहुत अच्छासे रहै छथिन

पहिले ठीक कि नहि हो सकलै